नमस्ते हाँ जी कहिए कौन बोल रहें हैं आप हाँ जी ठीक है आपको अपनी बच्ची को डांस सिखाना है तो भेज दीजिए आप चार्जेस मैडम दो हज़ार रुपये पर मंथ हाँ जी हाँ जी बोलिए आप क्या

नहीं नहीं हो पाएगा हम जैसे लोगों के पास आप समझती हैं आज कल कितने लोगों के साथ कलाओं पर ध्यान देते हैं आज कल तो आप तो बिल्कुल तीसरा हिस्सा बोल रहे हैं तो ये नहीं मैडम इतना नहीं हो पाएगा बहन जी अट्ठारह सौ रुपये अट्ठारह सौ रुपये यदि आप इच्छा हो आप बच्ची को भेज दीजिए आपकी मर्ज़ी पन्द्रह सौ फ़ीस चलिए पन्द्रह सौ दे दीजिए कितना समय सीखेगी आपकी बच्ची छः महीने ठीक है छः महीने सिखा कर देख लीजिए

टाइमिंग टाइमिंग आप बताइए कौन सा चाहेंगी सुबह का या शाम का सुबह ठीक है आप बच्ची को ठीक है आप शाम को चार से पाँच में भेज दीजिए शाम को दो शिफ़्ट चलती हैं दो हैं तो उस में आप चार से पाँच में भेज दीजिएगा बच्ची को ठीक है आप कल ले आइएगा एक घंटा

ठीक है आप कल ले आइएगा अपनी बच्ची को नंबर तो ठीक है आप अपना सोच लिजीएगा विचार कर लीजिए फिर आप दोबारा फ़ोन कर दीजिएगा नमस्ते जी नमस्ते